ہمارے علاقے میں بچوں کے اسپتال بہت مشہور ہیں خاص طور سے پورنیہ لائن بازار کیا ہی بات ہے اتنے ہاسپیٹل ہیں وہاں پہ کہ بڑوں کے چھوٹوں کے علاج کے لیے بڑوں کے علاج کے لیے بہت مشہور ہے پورنیہ لائن بازار خاص طور سے بچوں کے لیے اس میں کیا ان کی سہولیات ہیں بہت سے ان کی سہولیات ہیں بچوں کے دیکھ بھال کے لیے نرس لوگ بھی ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ میں آتے ہیں ان کے رہنے سہنے کا ہر چیز کا انتظام ہے ان کی دوائیاں خود اسپتال میں ہی مل جاتا ہے اور آکسیجن ہیں بچوں کے لیے سیٹ بیڈ سیٹ سب کچھ بہت اچھے سے فراہم ہے اور بہت اچھے سے دستیاب ہیں